हँ अहाँके हम गीत मैथिली गीत सुनलहुँ सुनैमे बहुत नीक लागल तऽ अहाँ हम तऽ हिन्दी गीत गबै छी हमरा मैथिलीके बारेमे ओतेक कोनो जानकारि नहि अछि तऽ अहाँ मैथिली गीतके बारेमे किछु कहैके चाहै छी किछु ओ हँ मैथिली गीत सुनैमे तऽ बड्ड नीक लगै छै लेकिन हमरा तऽ मैथिली गीतके बारेमे नहि पता अछि ओना शादीमे केहन टाइपके गीत मतलब कथी कथी होइ छै समदाउन ईसब हुँ अहाँके गीतके बहुत बड़ाइ सुनै छी तऽ सोचलहुँ जे अहाँसँ बात करू एक बार आओर अथी नचारी कथी होइ छै

हूँ ओसब आओर शादी हम जरूर आएब सुनैलए कियाकि हम मैथिली सुनैमे बहुत नीक लगैए लेकिन अबैए नहि लेकिन हम जरूर आएब सुनऽ मधुरभाषी लगै छै एकदम हुँ आओर अथी जनउ मूड़नेमे अथी मतलब केहन गीत गाबै छै मतलब कथी मतलब केहन टाइपके गीत गबै छै लोक

आओर भगवतीके अहाँ एक गीत कोनो कनी सुना सकै छी दू पंक्ति

तऽ कनी जे फुराए से सुनाउ बड्ड नीक गबै छी अहाँ बहुत सुन्दर लागल अहाँके गीत सुनिकऽ

अच्छा ठीक हम जरूर आएब ठीक ठीक छै तऽ ठीक